हम अपने परिवार के साथ ख़ुश रहते हैं हमारे परिवार में सब लोग एकजुट हैं परिवार हमारा बहुत ही ही स्वाभाविक और सब लोग साथ मिलकर रहते हैं हमारे परिवार में सदस्यों की संख्या हम सब बारह तेरह लोग हम लोग हैं जो एक साथ रहते हैं और परिवार एक दम एकजुट है सब कोई भी कार्य हम लोग मिलकर करते हैं परिवार में कोई तनातनी नई है और मिल जुलकर हम लोग अपना कार्य करते हैं कोई कार्य भी करना होता हो तो परिवार में सभी लोगों की जानकारी होती है हम लोग आपस में समझकर ही कार्य करते हैं परिवार से कोई कोई भी व्यक्ति परिवार का हो या हम हों या कोई भी सदस्य जो है परिवार से कोई छुपाकर कोई कार्य नहीं करता है परिवार में सारे लोगों को जानकारी होती है और सारे लोगों के राय से ही कोई कार हम लोग करते हैं कहीं जाना भी होता है तो परिवार के नालेज में बात डालकर भी हम लोग जाते हैं और दोस्त हैं तो दोस्त तो बहुत से हैं लेकिन कुछ दोस्त ऐसे जो हैं जिनसे मेरा एक भाई का संबंध है और भाईचारा के संबंध में ही हम लोग उनके साथ रहते हैं एक साथ उठना बैठना जाना आना बातें चीतें एक पारिवारिक सदस्य की तरह होती है

कुछ ऐसे भी दोस्त हैं जिनसे बातें चीतें होती रहती हैं मुलाक़ात होने पर सलाम बंदगी बैठना उठना चाय पानी सब भी होता रहता है

जो चार छः दोस्त हैं अपने वे बहुत क्लोज संबंध है उन संबंधों में हम लोग एक दम जो है भाईचारे से रहते हैं संबंध का निर्वाहन करते हैं उनका परिवार मेरा परिवार मेरा परिवार उनका परिवार दोस्ती तो उनसे हुई है लेकिन पूरे परिवार से संबंध बनाकर हम लोग चलते हैं घर का कोई सदस्य या कोई बाहरी यह नहीं समझ पाता है कि हम परिवार के हैं या परिवार से बाहर के हैं दोस्ती में कोई ई चीज़ का हम लोग ओ नहीं करते हैं जिससे हम लोग कोई को बीच कोई दरार पड़ जाए

कोई भी दुख सुख वह हमारे यहाँ आते हैं हम उनके यहाँ जाते हैं दुख सुख में हमेशा साथ खड़े रहते हैं और उसके बाद जो है कोई फेंगसन भी होता है या कोई वैसा कार्य होता है कही दर्शन करने जाना होता है या कहीं तो हम लोग साथ ही जाते हैं साथ सब कुछ होता है

जैसे अब इस समय नवरात्रि चल रहा है दर्शन करने जाना है तो हम लोग जाएँगे तो सारे दोस्त साथ जाएँगे दर्शन करेंगे आएँगे कोई दोस्त नहीं गया तो प्रसाद उनके घर हम लोग पहुँचाते हैं ले जाते हैं एक पारिवारिक सदस्य के रूप में हम लोग दोस्ती निभाते हैं और मेरा कोई दोस्त ऐसा नहीं है जिससे कि मेरी को कुछ बिगड़ा बना हो और मैं भगवान से भी प्राथना करता हूँ कि जब तक जिऊँ तब तक इसी तरह मैं दोस्तों और परिवार के साथ जो है बना रहूँ मेरा सामंजस्य बना रहे सामने वाला देखे तो कहे कि नहीं इन सबों की दोस्ती है ये सब भाई हैं या अलग हैं तो यही मेरी कामना रहती है कि मैं परिवार और दोस्त से इसी के तरह मिला रहूँ